टेलीविज़न पे हमारा पसन्दीदा शो है न्यूज़ चैनल्स जो कि हम कह सकते हैं वाद विवाद जैसेकि आजतक पे दंगल आता है अंजना ओम कश्यप का पहले और जैसे कि हाँ ये न्यूज़ ट्वेन्टी फोर के भैया जी कहिन और इण्डिया टी भी पे आपकी अदालत विद्युत शर्मा जी का तो ये सब मेरा फेवरेट शो है और हाँ थोड़ा बहुत नेता जी लपेटे में जो सभी लोग अपनी बातों को कविता के थ्रू इस परी के रूप में रखते हैं वो भी थोड़ा हमको अच्छा लगता है क्योंकि कवि हर चीज़ को कह देता है और सही तौर तरीके से अपनी बातों को रखना और अच्छे तरीके से कहना और एक सही डायरेक्शन कह सकिये चाहे सही तरीके से आम जनमानस तक अपनी बातों को पहुँचाना जैसे इभेन अपनी बातों को नेताजी लोग तक भी पहुँचाना की समाज जागरूक है उसकी बुनियादी समझों सब चीज़ों को समझ के ही आपको चुनावी माहौल में आइए ये सब भी अपने बातों को समझा देना ही जो सभी लोग हैं चाहे हमारे आजकल के चैनल्स में जो बहस होता है उसमें काफी अच्छे अच्छे इभेन जैसे भैया जी कहिन में बहुत सारे लोग पहुँचते हैं वहाँ पे अपने बुनियादी चीज़ों को और बेसिक राईट्स के बारे में भी बात करते हैं हर चीज़ को बताते हैं वाद विवाद में ये सभी चीज़ें जो है कि हमको देखना अच्छा लगता है और जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो नागरिक हैं जो देश के नागरिक हैं वो जागरुक बने चीज़ों को समझें अनावश्यक चीज़ों में ना पड़ें और अनावश्यक चीज़ों को ना सुनें अपनी चीज़ को रखें और अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या ज़्यादे जरूरी है क्या अच्छा रहेगा उस सब चीज़ों को समझें और कोशिश करें कैसे आगे बढ़ें अपने परिवारों को आगे बढ़ाएं अपने बाल बच्चों को उसे आगे बढ़ाएं तो टेलिवीज़न महत्व जाहिर सी बात बहुत बड़ा है टेलिवीज़न के ज़रिये आज आदमी हाँ हर चीज़ को देख पा सकते हैं मतलब एक प्रकार का ये कहिए तो हमारे लिए दूरदर्शन इसको हिन्दी में कहा ही जाता है भी दूर का दर्शन हम कर सकते हैं ई भी एक मतलब कि कनेक्टिविटी का बहुत ही अच्छा माध्यम है इससे कनेक्ट हुआ जा सकता है जिससे कि आजकल तो लोग यहाँ से न्यूज़ चैनल्स के ज़रिये भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी हो जाता है वहाँ के सम्वाददाता जैसे कि हमको बनारस में रहता है जो हमको कनेक्ट कर देते हैं दिल्ली से तो वहाँ से हर जगह का न्यूज़ इकट्ठा करते हैं कि भाई क्या चल रहा है कहाँ पे क्या है तो हर चैनल का हर सारे चीज़ कनेक्टिविटी कहिये तो टेक्नोलाॅजी आज तो बहुत सारा चीज़ टेक्नोलाॅजी के अन्दर आ गया उससे कनेक्टीविटी बहुत बढ़ा है और वाद विवाद से इभेन हमारे पर्सनल लाईफ में भी काफी प्रगति होता है उससे हमारे कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है भाई नया नया वर्ड सीखेंगे नया नया चीज़ देखते हैं कौन क्या बोल रहा है उससे भी कुछ ज्ञान मिलता है और हमारे अन्दर की जो भावनाएं रहती हैं वो भी जो कोश्चंस हम करना चाहते हैं कुछ तो वहाँ से भी आंसर मिलता है तो ज़ाहिर सी बात है टी भी शो का भी काफी योगदान है इसमें कोई शक नहीं है और रही बात आम जनमानस के लिए तो टी भी शो से जो भी आजकल जो बहुत सारे डिज़िटल प्लेटफॉर्म हैं टी भी शो तो है ही आजकल बहुत सारे एप्स भी हैं और टेलीविज़न में बहुत सारे अच्छे अच्छे अच्छे शो हैं बाहर के लिए भी बहुत सारा चीज़ हैं बहुत सारा है जैसेकि टी भी पे टैलेंट इंडिया जैसेकि बाहर में पहले अमेरिकन्स टैलेंट इंडिया करके आता था अब इंडिया में शुरू हुआ है तो उसका भी योगदान है जिन नये नये बच्चे प्लेटफाॅर्म मिल रहा है वहाँ पे जा के बहुत सारे तो पहले जो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड थे लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे आज एक टेलीविजन पे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं जहाँ से हर वर्ग के बच्चे पहुँच रहे हैं और अपने प्रतिभाओं को वहाँ पे उकेर रहे हैं और नया कदम रख रहे हैं देश से विदेश तक का सफ़र तय कर रहे हैं अपने आपको एक सफल नागरिक के तौर पे पा रहे हैं ज़ाहिर सी बात है एक सफल नागरिक बनने के बाद उनके लि जीवन स्तर में जो उनका परिवार स्ट्रगल किया था काफी उससे ऊपर उ उठ रहे हैं हर चीज़ का कहिये तो बहुत सारे चीज़ों में टेलीविजन का योगदान है इसमें कोई शुबा नहीं है